नहर से जैसे गंगा जी से नहर में पानी आता है तो खेतों में आदमी सींचते हैं तब तो पैदा होता है जैसे ट्यूब बेल हुआ ट्यूब बेल से लोग पानी भरते हैं बारी बारी से और जैसे ट्यूब बेल की सुविधाएँ नहीं मिल रहीं हैं लोगों को तो अपने घर में बोर किया हैं उससे थोड़ा थोड़ा करके पानी खेतों में जाता है और नहर के नहर से लोग जल्दी तो नहर में पानी मिलता नहीं हैं जब मिलता हैं तो उसमें झंझट भी होता है वो लोग सोचते हैं पहले हम भरें पहले वो सोचता है जो दबंग लोग रहते हैं वो जल्दी पानी पा जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो लॉस्ट पानी पाते हैं तब से नहर का ही बंद हो जाता हैं तो क्या करें लोग परेशान रहते हैं कैसे कृषि किसान लोग पैदा करें खेती को यही सब बातें हैं किसान लोग परेशान रहते हैं सबसे ज़्यादा नीचे वाले स्तर के लोग जो गरीब लोग होते है वो पानी बिना मार ही खाते हैं बार बार बार बार नहर के पास जातें हैं नहर बंद हो जाती है तो फिर ट्यूब बेल ट्यूब बेल में दौड़ भाग लगातें हैं वहाँ भी नम्बर लगा रहता हैं पानी का किसी न किसी तरह से पानी पाते हैं और जो है जिसके पास घर में ट्यू बोर कराएँ हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा करके एक खेत से दूसरे खेत में जाता हैं पानी दूसरे से तीसरे में ऐसे ऐसे ही लोगों ने अपना काम निकालते हैं किसान लोग